باغبانی کے معملات میں پائیداری کے طریقوں کو ضم کر نے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں شامل ہے قدرتی وسائل کو محفوظ کرنا جیسے پانی مٹی اور توانائی پودوں اور جانوروں کے ماحول کو برقرار رکھنا باغبانی کو ایک تفریحی اور فائدہ مند تجربہ بنانا پائیدار باغبانی کے طریقوں میں سے کچھ یہ ہے کہ پودوں کا انتخاب کریں جو آپ کے علاقے کے موسم اور مٹی کے حالات کے لیے موزوں ہوں یہ آپ کو پانی اور کھاد کے استعمال کو کم کرنے میں مدد کرے گا مٹی کی حفاظت کریں پانی بچائیں مٹی کی زرخیزی کو بہتر بنائیں